परिवारके बारेमे बताबय छियै हमे हमे से पढ़ल छियै मगर हमे कामके कोनो भी से नौकरी कोनो भी जॉब हम करब तऽ हमर बाबूजी कहलक नहि नहि एखन जॉब कोनो नहि करनाइ छै से अपना घरेके भीतरमे अपना घरेलुवे काम धन्धा करू नहि तऽ जॉब करबइ तऽ भरि दिना जॉबपर रहऽ पड़त हमर बाल बच्चाके केँ देखतइ फेर हमर घर दुआरके केँ देखतइ तैं लऽके हमरा से जॉब नहि देलक करय लै तऽ हमे ने सिलाइ मशीन लेलहुँ यऽ कमसम सिलाइ मशीन हम चलाबय छी अपना घरे दुआरिके काम धन्धा करय छी तऽ हमरो मन रहय कि जॉब करी कोनो तऽ आब तऽ गार्जियन भएके कहलक कि से नहि जॉब नहि करय लए तऽ आब हम तऽ तब तऽ हमरा तऽ आब कोइ वश नहि चलल तऽ कहलियै नहि आब छोड़ि दै छियै आब की जॉब करबइ तऽ आब कहलियै आँगन बाड़ीमे आँगनो बाड़ीमे नहिये हमरा से देलक जोड़य जोड़य लए तऽ आँगनो बाड़ीमे तऽ रहयके पड़त आधा दिन तक आधा दिन तक जब हम रहतियै बाबू बीमार रहय रहय बाबू बीमार रहय रहय तऽ बिमारीके ओकरा देखयके पड़य रहय हमरा हम सभ सँ बड़ बहू रहियै तऽ हमरा तऽ देखययैके ने पड़तियै तै लअके हमरा से जॉब नहि देलक करय लए तऽ हमे मशीनेपर कभी कदाल बैठय छियै अपना घरसँ घर दुआरिके कामपर जे बच्चा सभ पढ़य लिखय लै जाइए बच्चा सभके खाना नाश्ता दै छी आओर भरि दिना वएहेमे बीत जाइ छै तऽ या अपना आगेमे दोकानोपर कभी कदाल हम बैठय छी नहि रहइए मालिक तब तऽ बैठयके पड़इए हमरा हम एक घण्टा डेढ़ घण्टा टाइम दोकानोपर दैके पड़ै छै